हा मूंखे लॻंदो आहे कि स्क्रीन टाइम जे कारण या मोबाइल जे कारण अॼु कल्ह जा ॿार ज्यादा खेॾंदा कोन आहिनि मतिलबु ॿाहिरि ग्राउंड में वञी करे या मैदान में वञी करे न खेॾंदा आहिनि छोकि उन्हनि खे मोबाइल में ई तरह तरह जा गेम था मिली वञेनि या हुननि खे सभु इलाही कंटेंट मिली था वञेनि या इहो बि चई सघंदा आहियूं कि उन्हनि खे पढ़ाई जे लाइ बि इलाही चीजनि जी वजह सां बि उन्हनि खे मोबाइल खपे या कुझु बि कोई बि चीज हुननि खे नथी सम्झि में अचे त तुरंत गूगल करे वठंदा आहिनि त इहो न चई सघंदा आहियूं कि खाली गेम जी वजह सां या खाली फेसबुक ॾिसण लाइ या यूट्यूब ॾिसण लाइ ई ॿार मोबाइल ॾिसनि था पढ़ण जे लाइ बि वजह सां बि हो पंहिंजो मोबाइल ते टाइम स्पैंड करनि था लेकिन इहो त सच्चाई आहे कि मोबाइल जी वजह सां ॿार ॿाहिरि खेॾणु नथा वञेनि त उन्हनि खे खेॾण लाइ असांखे खपे कि ॿियनि ॿारनि खे बि प्रोत्साहित कयऊं जेके उन्हनि जे बराबरि जा ॿार आहिनि सेम एज ग्रुप जा जेके ॿार आहिनि त असांखे खपेनि कि उन्हनि खे बि असां मोटीवेट कयऊं कि भई तव्हां सभु अचो सभु खेॾो उन्हीअ जी वजह सां हिक नॉर्मल लंबाई वधंदी आहे ॿारनि जी या हिक दिमाग़ जो बि हिकु सभु बढ़िया सां थींदी आहे छोकि ज कुझु बि चओ मोबाइल जी वजह सां अखियूं बि ख़राबु थियनि थियूं और थोरो बहुत ब्रेन ते बि असर थिए थो छोकि ॿुधण में अचे थो कि उन्हीअ जा रैडिएशन इलाही नुक़सानदायक हूंदा आहिनि मोबाइल जा असांखे राति जो सुम्हण महिल मोबाइल गॾु न रखणी खपे छोकि उन्हीअ जा रैडिएशन्स इलाही नुक़सानदायक आहिनि असांजे लाइ त ॿारनि खे इहो सभु सम्झाए करे कि ज़्यादा टाइम पंहिंजो मोबाइल ते न लॻायो उन्हीअ खे असां मोटीवेट करिणो खपे कि ॿाहिरि ग्राउंड में वञी करे खेॾो जंहिंजी वजह सां तव्हां जो हिकु नॉर्मल डव्लपमेंट थिए नॉर्मल ग्रोथ थिए खेॾण बि इलाही ज़रूरी आहे हिक जॻहि ते वेठे वेठे ॿारनि जी हैल्थ बि इलाही वधे थी और उन्हनि जो एतिरो डव्लप्मेंट बि प्रॉपर न थींदो आहे त हे तॾहिं पॉसिबल आहे जॾहिं हुन्हीअ जे बराबरि जा सभु ॿार खेॾण लाइ अचनि ग्राउंड में तॾहिं हिननि जो बि मन लॻंदो